आंनि जेनाखि दाखालि फन बिहरनाय अनलाइनावहाय मबायलाथ' मोजाङानो सफैदों नाथाय नेगेतिभ पयेन्ता बेनो चार्जिं चार्जिङा माने पास्ट नङा बेनि अनगायै टाच टाचा एसे प्रब्लेम दं आरोखि